हाँ मैं यह जानता हूँ कि इस क्षेत्र के आधे लोग आध्यात्मिक मार्गदर्शन की सहायता कैसे प्राप्त करते हैं इस क्षेत्र के लोग छोटी उम्र से ही अपने घर परिवार को त्याग कर आश्रमों में अपने गुरू जी के पास चले जाते हैं जहाँ भी इनको ज्ञान मिलता है यह मंदिरों में मंदिरों में नदियों के तटों पर तपस्या करते हैं व ज्ञान अर्जित करते हैं और इनके लिए बहुत से इस्कूल इस्कूल भी बनाए गए हैं जिन पर महान पंडित आचार्य का रूप निभाते हैं वह इनको ज्ञान देते हैं वहाँ पर इनको भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण महाभारत गीता आदि का अध्ययन कराया जाता है श्लोकों का पाठ कराया जाता है वहाँ पर बहुत बड़े बडे़ आध्यात्मिक गुरू होते हैं जो इनको ज्ञान देते हैं फिर यह बाद में हमारे सामने महान पुरुष बन कर आते हैं जो हमें प्रवचन देते हैं वह अध्यात्मिक के रूप में मार्गदर्शन करते हैं धन्यवाद